आं दाखालि मबाइल मोनसे लादों मोन दस हाजाराव मोननाय खाय फिसार्ज फोरखौ मोजां नांनानै आं लादों मोन खिन्थु जुदि आं इउस खालामो मोजां मोनासै बेना चार्जाराबो थाम चार्ज जाया बेक केमेरायाबो जा बायदि मेगा पिक्सेल होदोंमोन बे बाइदि क्लियार पुथेस बा क्लियार इक्सफिरिइनसखौ मोनासै आं केमेरानिफ्राय दा आं बेखौ लानानै फसथायबाय बिराद नो